जी मैं मिनाल रेसिडेंस से बात कर रहा हूँ जी फ़्लॉवर सेलर के यहाँ पर ही फ़ोन लगा है ना ये जी जी मुझे गुलाब के और लिली के रेट पता करने थे आपके यहाँ पे क्या रेट चल रहें जी जी

अच्छा हाँ हाँ नहीं बेसिकली हमको तो मतलब यही फ़ोन फूल चाहिए थे गुलाब के और लिली के अभी हमारे रेज़िडेंट में प्रोग्राम होने वाले हैं तो उसी के लिए ही चाहिए जी जी तो आप इनका अच्छा अच्छा नहीं लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही कम हो जाएँगे लेकिन हमें गुलाब और लिली ही चाहिए तो आप इनका रेट बता दीजिए और किस भाव से अगर थोड़ा कम भी होता तो आप थोड़ा कम लगा दीजिए उनमें ये हमें एक एक किलो चाहिए क्योंकि जी हाँ

अच्छा अच्छा जी चलेगा जी जी अच्छा अच्छा तो ये आप जैसे हम ऑर्डर करते हैं तो आप कैसे पहुँचा देंगे हमारी रेज़िडेंसी में मुझे आज शाम तक में चाहिए था जी चल जाएगा अच्छा अच्छा अच्छा तो वो मैं चार्ज कर दूँगा आपको लेकिन आप घर पहुँचा दीजिए घर नहीं रेसिडेंट पहुँचा दीजिएगा आप जी हाँ जी रेड रेड ही चाहिए हाँ एक किलो एक किलो कर दीजिएगा हाँ एक किलो लिली लिली लिली

हाँ हाँ जी जी

जी जी ठीक है जी जी ठीक है मैं कर देता हूँ आपको

ठीक है ठीक है

नहीं नहीं आप इस बात से निष्फ़िक्र रहिए मैं पेमेंट पूरी कर दूँगा आपको जी हाँ ठीक है धन्यवाद